तकनीकी क्षेत्रके लेल आइ काल्हि बिहारमे जे छै से मतलब बहुत एहन योजना चलैल गेल छै जाहिसँ की जे युवा छै युवावर्ग छै यदि ओकरा नोकरी नहि भऽ रहल छै तऽ ओ ई योजनाके लाभ लएकेँ अपना घोरपर कम्प्यूटर लैपटॉपके मददसँ बहुत तरहक एहन काम करि रहल छै जाहिसँ ओकर अर्थव्यबस्थामे ओकरा दिक्कत नहि भऽ रहल छै आओर इ बहुत अच्छा बात छै कि मतलब एहन एहन योजना छै जहिसँ कि लोग अखन जे छै से अच्छा खासा पैसा कमा रहल छै तकर बाद नोकरीबला लोकसभ जे भी छै स्कूलमे छै या आओर भी विभाग सभमे छै सभमे आइ काल्हि जे छै से कम्प्यूटराइज्ड कए देलकै कोनो भी काम जे भए रहल छै ओ बिना कम्प्युटरके नहि भए रहल छै तऽ ताहि खातिर ई आ बिहार सरकार या भारत सरकारके अच्छा पहल छै जेकि बिहारोमे सभ रूपसँ लागू छै आओर विकासमे बहुत योगदान दए रहल छै